हम लोग पहले बचपन में योगा तो नहीं करते थे लेकिन उसे शारीरिक मेहनत करते रहते थे कुश्ती लड़ना हुआ या ऐसे दौड़ दौड़ लगानी होती है इसलिए हम लोग ये चीज़ें करते थे और खाने पीने के भी वो योगा भी है मेहनत के पीरियड में भी थोड़ा पिता जी करते हैं इसीलिए बचपन में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहले तो कुश्ती उश्ती का ज़्यादा वो था बोलबाला था इसीलिए कुश्ती वगैरह करते थे बर्जीश भी कर लेते थे लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा था योगावोगा तो मतलब शहरों में अब हुआ है नहीं तो पहले तो ये गाँव के लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्जीश तो ऐसे ही हो जाते थे खेती बाड़ी में करते थे इसीलिए वैसे भी हम लोग पहले ज़्यादा ज़्यादा कुश्ती वगैरह ये करते रहते थे योगा वाला तो अब जाकर के हुआ है थोड़ा बहुत योगा भी कर लेते हैं हम लोग क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा तो बर्जीश इसी तरह करते रहते हैं दौड़ लगाना हुआ कुश्ती लड़ना हुआ या कबड्डी खेलना हुआ इस तरह के करते थे पहले हम लोग योगा भी कर लेते थे लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वर्जीश भी उसी तरह करते थे